ओ दाउ आबाद मावनायाव जों माब्लाबा बेरामनि थाखाय जोबोत भुगिनांगौ जायो जेरै जों हमदांस्लाबनोबा मिथिस्लाबनो हाया हरखाब हरखाबै

थैलाजोबो एबा गोमाजोबो जेरै गुदुंनिफ्राय गुसुआव गुसुनिफ्राय गुदुङाव डायरेक्ट फैयोब्ला बोथोरा सोलायोब्ला बेहाय दाउफोरा एसे बिसनि माहोनो थांनानै थानाय बे माबाफोरा एसे गुदुं गुसुवाव एसे प्रब्लेम जायो गगामोननाय बायदि जायो दा बेवहाय बेखौ होबथानो जों लकेल मुलिसो होनाय जायो बावहाय आयुर्भेदिक एरै नीम हायजें हालदै बेखौ देग्लिनानै आह बरिबायदि खालामनानै जों बेखौ फुङाव थरसे बेलासियाव थरसे जाहोयो बिदि सानथामसो जाहोब्लानो बेनि देहाया मोजां राखाङो राखांफिनो आरो मोजाङै जायो आरो बे जायैनि सिगां जोङो बे गोरलै दावदैनिफ्राय ओंखारनाय से सानसे एबा सप्ताहसेनि सिमनि माबे गेजेराव जोङो भेक्सिन होनाय जायो अब्ला बेखौ जों बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हायो बेबो माब्लाबा माब्लाबा फोरजेन्टु जेनेबा बबेबा बेमारखौ जों बेफोरजों लाखिनो हायाब्ला बेफोर होनाय होसेयावबो जों हायाब्ला मालाबा मालाबा जोङो भेटेनारि डाक्टरफोरनाव मा होनो खबर लानाय जायो माने सों सोंनाय जायो बेखौ माबायदि बानायबा माबायदि फाहाम्बा मोजां जायो होन्नानै जों बिथांमोननियाव मा होनो सुलाद लायो